हलो हाँ मेम नमस्ते मेरी कार में खटपट की आवाज आ रही तै ये मैम ये पहिये में आ रही है मैम मैं उज्जैन सिटी से बात कर रहा हूँ मैम नहीं देखा है कहाँ पर है आपका सोरूम आपका जी हाँ हाँ

जी मैम सभी चार्ज फिर क्या रहेगा

जी जी वो क्या है गाड़ी की पीछे की बैक साइड और फ्रन्ट दोनों की लाइट भी नहीं चल रही है तो कार मेरे को है ले कर आना पड़ेगा न जी जी जी मैम ये अल्टो एट हंड्रेड है है न तो ये अपना एड्रैस आप अपने सर्किट हाउस के पास में किस तरफ राइट अ लेफ्ट हेंड साइड में राइट हेंड साइड पर है न औ जी जी जी जी है न मैम यह आपके जो वहाँ के जो है मकेनिक वो यहाँ पर नहीं आ सकते घर पर जी जी जी जी तो मेरे को वहाँ पर कार ले कर आनी पड़ेगी है न ठीक है मैम मै कार वहीं पर ले कर आता हूँ है न ठीक है ओके